बेगूसराय में कौन कौन सा हॉस्पिटल है वहीं इलाज करवाना था वही तबीयत उबीयत खराब रहता है नींद उंद नहीं होता

दवाई उवाई वहाँ बढ़िया से मिलता है एगो दोस्त है नाम है संतोष उसता भी पेट ता है वो ट टैम पर खाना नहीं खाता है घूमते रहता है उसको समझाते हैं खाने के लिए वहाँ पर वहाँ पर कितना फी है फी मतलब सरकारियो फी लगता है प्राइवेटे में फी लगता है है ना

कितना टैम वहाँ पर लूम अ लड़की को बुला सकते हैं लोग सकते हैं दो तीन सौ रुपया तला दे देंगे उसको भी इलाज करवाना है उसका पेमेंत कुछ कम नहीं होगा इलाज वहाँ बढ़िया से होता है न तो दिक्कत हो जाता आप वहीं रहिएगा ठिक है तब आते हैं